सो तेजेसोन तुका लायक जायती आयडियास मेळटा लायक तेदो तूं बड्सा चोयता तेजेसोन तुका एशे कोन इंस्पिरेशन मेळटा लायक तें बर्ड फ्लाय कोत्ता सो ते बर्ड फ्लाय कोत्ता तेजे तूं तें फ्लायां आसा तो मिनींग आसा तो तुगे लायफ लायफा हें करूं जाता तुज्यान लायक जे एशे कोन्न बर्ड फ्लाय कोत्ता सो ते तेशे कोन्न फ्रिडम एशें कोन्न एक्स्प्रेस जाता तेशें कोन्न लायक तुज्यान तो फ्लायींग हें आसा तो तुगे लायफा हें करूं जाता लायक फ्रिडम एशें कोन्न हें कोरपा जाता सो तेशें कोन्न तेदोना लायक तूं मोगान आसोता तेदोनाय बीन तुगे लायक फिलिंग्स लायक तूं जें मनशा तूं लायक कोत्ता ती आपशी लायक तूं जें किदें चिंतिता तें तुगे लायक उतरांतल्यान भायर येता आनी मागीर तेशें कोन्न लायक तूं खुंयच्या एनवायरमेंटा गेलें लायक इफ तूं आतां बेश्तें चिंतींत जाल्या पासून आनी बेश्तें बोरोयलें जाल्या ती एक पोएम जाता आनी मागीर आनी लायक केन्ना केन्ना तुका इंस्पिरेशनू मेयटा बोरोवपा तुगे सोंग्स लायक फोर एग्जांपल म्हाका लायक हांव टेलर स्विफ्टा चोयता मागीर हांव तें तेगे साँग्स चोयता तेगे स्वता ती स्टोरी फॉमान आसताय आनी लायक म्हाका एक लायक दिसोता हांवूं ती स्टोरी फॉमान फॉम करूं सो केन्ना केन्नाय केलांय बीन सो या एशे कोन्न लायक तूं तुका इंस्पिरेशनू मेळटा आनी केन्ना केन्ना लायक आपुणूसान तुगे लायफांतल्यानू तुका बोरोवपा हें जाता